णव हजार णवशें णव्याण्णव दोन लाख तेवीस हजार चारशें पंच्यात्तर तीन लाख अंयशीं हजार तीनशें बासठ णव लाख अठरा हजार णवशें णव्याण्णव पंचवीस हजार चारशें चाळीस